आङो ओन्दैयाव हाबसोनाय खेला गेलेनो मोजां मोनो हाबसोनाय खेला गेलेनो मोजां मोनो गुद गुद खेला गेजे गेलेनो मोजां मोनो काबादि खेला गेलेनो मोजां मोनो बिदिनो अन्थाइ गेलेनो मोजां मोनोमोन बिदिनो लोगोफोरदो बहुद बिदिनो खेला गेलेयोमोन आर मालाबा जों गेलेनानै बिदिनो गेलेनानै दैसाफोरावबो दुगैनो थाङोमोन दैसाफोराव दुगैनो थाङो मालाबा लोगोदों लोगो जोङो फिथाइ सामथाइ जानोबो मोजां मोनोमोन फिथाइ सामथाइ जायो बिदिनो बिदिनो आरो नवाव सिथला सिबनो मोजां मोनोमोन थोरसि लटा बेफोरबायदि गासैखौबो गेलेनायदो लोगोसे जोङो बेफोर बायदिखो मावनो मोजां मोनो आङो दानि गथ'फोरा दानि गथ'फोरा खालि मबेल गेलेनाय गेम गेलेनाय आरो गेम गेलेनाय आरो बिदिनो फरायनायफोराव बारा गोसो होआ गोसो होआ आरो जानाय लोंनाय जानाय जानाय जानाय लोंनायफोरखो इसे माबा खालामो खिन्थु जों सिगाङो गेलेबा जानाय लोंनायखौनो बारा बाथ माबाखा आन्दास खामामोन आन्दास लायामोन गेलेनायखो इन्टारेस होयोमोन दानिफोरा गथ'फोरा मबेल आरो गेम आरो टिभि बेफोरावसो बांसिन इन्टारेस्ट आरो आरो फरायनायफोराव बुंबाय थानो गोनां जायो आरो मब्लाबा मब्लाबा आरो बिसोरखो बेबायदि माबानोबो गोनां जायोमोन उम बिसिनि गेलेनायफोरखौबो मबेलफोरखौबो माबानो गोनां जायो बिदिनो बहुद बिसोरखो होब्थानो गोनां जायो सिगांनि जोंनि गेलेनाया ओरैबायदि इन्टारेसमोन ओरैबायदि मोजांमोन दानि गथ'फ्रा बिदि बिदि न' सिङावल' गेलेनाय न' सिङावनो जानाय न' सिङावनो थानाय मबेल नायनाय टिभि नायनाय बिदिल'सो जोंनि बाय जोंनि समनि बायदि नङा